डोगरी साढ़ी इक ऐसी भाशा जेह्दे कन्नै अस लोक अपने बच्चें गी सखाई सकने अपने बजुर्गें गी सखाई सकने जेह्ड़े लोकें गी नेईं औंदी ऐ उ'नें गी अस अच्छी खासी डोगरी सखाई सकने उं'दे कन्नै गल्ल करी सकने कन्नै कन्नै औने आह्ली अगली पीढ़ी गी एह् डोगरी गी डोगरी सिक्खने कन्नै असें ई मते सारे फायदे बी हैन की जे डोगरी शुरू थमां साढ़ी भाशा रेही ऐ अजकल लोग जेह्ड़े डोगरी च बच्चें गी हिंदी सखादे ओह् बिल्कुल गलत गल्ल ऐ क्योंकि डोगरी साढ़ी अपनी भाशा ऐ तां करियै अस चाह्न्ने आं कि औने आह्ली पीढ़ी जेह्ड़ी नमीं ऐ ओह्दे च बी अग्गें बच्चें गी मती कोला मती डोगरी सखानी चाहिदी ऐ क्योंकि एह् साढ़ी जम्मू कश्मीर दी अपनी भाशा ऐ क्योंकि डोगरी सारें कोला पिच्छें अस चाह्न्ने आं कि डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी पूरी दूनिया र पूरी दूनियां गी पता लग्गना चाहिदा कि डोगरी बी कोई भाशा ऐ क्योंकि इसी सिर्फ जम्मू कश्मीर दे लोकें दे बगैर कोई होर नेईं जानदा ऐ कि डोगरी बी कोई भाशा ऐ ते बाकी मतियां सारियां भाशां ऐसियां न जेह्ड़ियां अपने स्टेट कोला बाह्र निकलियै बी चलदियां न कि सिर्फ डोगरी गै इक ऐसी ऐ जेह्ड़ी जम्मू च गै चलदी ऐ ते ना कि कश्मीर च ऐ